जय झूलेलाल मां हिकु टीचर आहियां मां सॼो ॾींहुं ॿारनि खे पढ़ाए पढ़ाए थकिजी पई आहियां घर अची करे ॿाहिरि ॿाहिरां जो कयां ॿाहिरां जो अची करे घर जो कयां सॼो ॾींहुं मां थकिजी पियमि त मां गोवा वयमि घुमणु गोवा व ॾाढी वॾी सिटी आहे गोवा में ॾाढियूं सारियूं बीचूं आहिनि वॾा वॾा तलाउ ऐं घुमण लाइ ॾाढो सुठो प्लेस आहे उते ॾाढा ॿाहिरां जा विदेश जा माण्हू ईंदा आहिनि घुमणु जाम जाम सारो बीचिनि में मज़ो ईंदो आहे माण्हू ॿियों काथे वञे न वञे बीचिन में ई फेमस आहे ऐं गोवा में ॾाढियूं वॾियूं वॾियूं होटिलियूं आहिनि होटलिनि में ईअं रहण सां माण्हू ईअं लॻे माण्हू साॼी थकावट ई दूरि थी वञे गोवा जूं होटलियूं बि ॾाढियूं फेमस आहिनि उतांजो खाधो पीतो उतांजो नॉन वेज ॾाढो फेमस आहे गोवा में हिकु तरह तरीक़े जो नॉन वेज ठहंदो आहे फिशिस वग़ैरह जाम बढ़िया मिलंदो आहे गोवा में शॉपिंग करण लाइ जाम सुठा सुठा प्लेस आहिनि माण्हू हिक ई मॉल में वञी करे सॼी शॉपिंग करे अचे गोवा में केसिना आहे हुओ ॾाढा आहिनि घुमण लाइ मॉल ऐं बार आहिनि बीअर बार वग़ैरह जिथे माण्हू राति जो इंजॉय करे घुमी फिरी अचे बसि राति जो पंहिंजे होटल में सुम्ही थकावट ई लई वञे गोवा जहिड़ी सिटी जाम फेमस आहे ऐं ॾाढो एंजॉय करे सघे थो गोवा में माण्हू फेमिलीअ सां वञे ॿारनि सां जाम मज़ो ईंदो गोवा जहिड़ी सिटीअ में